جی ہاں میں ذہنی صحت کے مسائل سے واقف ہوں ذہنی صحت کے مسائل کئی قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ اضطراب افسردگی دماغی دباؤ دماغی اور نفسیاتی بیماریاں اور دیگر جذباتی اور روحانی مسائل یہ مسائل ذہنی صحت کو متأثر کر سکتے ہیں اور عمل کردگی پر اثرانداز ہوتے ہیں کسی بھی صورت میں ان مسائل کا انعقاد ذہنی صحت کی حفاظت اور علاج کے ضرورت کو ظاہر کرتا ہے جو ذہنی مریض ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیسلشٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ان کا بہر صورت علاج اور خیال رکھتے ہیں